हमारे यहाँ मतलब लखनऊ में मतलब चिड़ियाघर गए थे जो है तो वहाँ बहुत रंग बिरंगी मतलब चिड़िया मतलब देखे थे यहाँ भी मतलब अपने मतलब घर पर मतलब यहाँ भी चिड़िया आती थी तो मतलब पक्षियों को मतलब दाना डालते हैं जैसे कि गोरैया है मतलब बहुत तरह की मतलब तरह तरह की मतलब रंग बिरंगी चिड़िया आती थी यहाँ भी दाना डालते हैं दाना डालते हैं वहाँ मतलब चिड़िया भी बहुत सारी आ जाती हैं बहुत रंग बिरंगी चिड़िया मतलब हमको देखने में मतलब बहुत अच्छा है मतलब चिड़िया मतलब बहुत पसंद थी हमको जो है वहाँ भी मतलब चिड़ियाघर में मतलब बहुस बार मतलब जा चुके हैं जो है तो वहाँ भी मतलब जाते हैं मतलब आते जाते रहते हैं तो वहाँ भी रंग बिरंगी चिड़िया मतलब हमको देखने को मिलती हैं